हमरा सबकेँ क्षेत्रमे तऽ कोनो एहन पर्यटन नहि अहि ओना जे पर्यटन बनि कऽ अबै छथि तिनका घूमऽ फिरऽ के लेल जेनाकि एहिठमा भेलै हमरा सबकेँ कपलेश्वर बाबा छथि आ एहिठमा से राजनगरमे काली माइ छथि दरभंगामे श्यामा माइ छथि तऽ ई सब जगह जे छै तऽ ई सब जगहमे घुमि सकै छथि ई सबकेँ नाम छै एकटा सिद्धपीठ छथि उच्चैठ भगवती तऽ ओहूठमा से बहुत भीड़ लागल रहैया बहुत मेला रहैया लेकिन शुक्र दिन कऽ तऽ लगै छै जेनाकि बेरागन अपने सब कहै छियै न जे कोनो चीजकेँ आइ बेरागन छै तऽ ओहि दिन कऽ तऽ उच्चैठ मे देखऽ वाला भीड़ रहै छै जऽ अगर आहाँ तीन बजे चारि बजेकेँ बाद जायब तऽ आहाँ कऽ ढंगसँ दर्शन होयत भोर से लऽ कऽ चारि बजे तक तऽ लगै छै जेना ओतऽ ततेक भीड़ रहै छै ततेक भीड़ रहै छनि सिद्धपीठमे जेकर कि वर्णन जतेक करियै से ओ कमे छै हमरा सबकेँ एहिठाम भवानीपुर ओतऽ उगना बाबा छथि विद्यापतिके स्थापना कयल छनि तऽ ओहूठमा लोकके जतेक बाहरी पर्यटन सब अबै छथि तऽ ओहू सबमे घूमय लए जाइ छथि तऽ हमरा सबकेँ घूमऽ वाला स्थान इएह सब अहि आ एतऽ ब्रह्मपुरामे सेहो महादेव छथि अहिठमा भैरवामे से उगना महादेव छथि विद्यापतिके स्थापना कयल छनि तऽ ई सब जगह घूमऽ वाला छै तऽ एहिठमा ओ सब अबै छथि आर एहिसँ विशेष की कहू तऽ ई सब जगह घूमऽ वाला हमरा सबकेँ पर्यटनमे क्षेत्रमे पर्यटन करऽ वाला जे अबै छथि से कऽ सकै छथि